आं बेरायनाय गोसोआव मोजां मोननाय दावबायनाया डिमापुराव खनसे थांबाय बेरायबाय गिदिंबाय नायबाय जायगाफोरखौ बिराद समायना समायना डिमापुरावफोरनि गाननाय जोमनाय सेन्देल गस्ला बिनिफ्राय लानानै फारसेनिफ्रायनो मोजां आरो ना ट्रेनावनो थांदों गुवाहाटिनिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय बासआव थांबाय ओमफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय डाइरेक्ट डिमापुराव ट्रेनाव थांबाय एसां थाङा फैसायालाय एसेयावनो जायो खम खरसावनो मोनहैयो मोनहैनायालाय खिन्थु गाननाय जोमनायफ्राबो बिराद मोजां मोजां बिराद समायना समायना दं नोंनि गोसो कुवालिटि लायै कुवालिटि दामफोरा दाम खमनिबो दं मोजांनिबो दं आरो बिदिनो अनेख रोखोमनि जेनेबा माबाफोरबो दं रेजेक्टनि बुस्थु गस्ला जि जोम बेफ्रावबो जि मोजां मोजांसो मोनो नों नायनानै गिदिंनानै बेरायनानै लाबोनो हायो अनेख दाम खम खमनि अकसनाव दोननाय जिफोराबो बिराद मोजां मोजां मोनो जायगाफ्राबो समायना गिदिंनो बेरायनो मोजां आरो ना जानाय लोंनाय थानाय गासैबो मोजां फारसेनिफ्राय मोजां गारि मथर जोंनि जेथिंबो जेरैबो सुबिदा थांनाय फैनायनि जेनेबा जेबो खस्थ' जायाखै जेबो दिगदार मोनाखै जेबो असुबिदा जायाखै आरो जोंनिफ्रायथांना फैनानै आरो इदि आं डिफुआवबो दस दिन थादों डिफु टाउनावबो गिदिंदों बेरायदों डिफु टाउनआथ' बिराद साफ्फा गिदिंनो बेरायनो बिराद मोजां कार्बि कार्बिआलंनि राजथावनि ना डिफुआ स्टेडियामफोरा जि मोजां नायनो समायना बेरायथाव बेरायथाव जायगा कार्बिफोरनि न' बां समायना समायना एख्खेबारे नायबा नायबायथा थावथाव कार्बि हिनजावफोर कार्बि सिख्लाफोर गिदिंनाय बेरायनाय जि मोजांथार लामाफ्राबो जि साफा ओरै हाजो हाजो हाजो सेर सेर लामाफ्रा गोजौ गाहाय आप डाउन थांनो फैनो बिराद मोजां आरो ना बेरायबा बेरायबाय थाथावथाव नायबा नायबाय थाथावथाव स्टेसननिफ्राय बारा गोजान जाया डिफु टाउनआ ओरैनो सय सात मिनिटसो लायो आरो स्टेसननिफ्राय ओरै डिफु टाउनआ एखदम जि मोजां बेरायनो गिदिंनो स्टेसनाबो मोजां गिदिंनायाव गिदिंबायथाथावथाव नायबाय थाथावथाव आरो जा अनेख रोखोमनि अनेख जाथि दङ कार्बि कार्बि आलङाव कार्बिल' नङा कार्बि मिसिं कुकि बेफोर लालं कसारि मेस कसारि बर' गासैबो लगायनायखायसो मोजां मोनो आरो ना गिदिंनाय रायज्लायनाय गाननाय जोमनाय बेलेक बेलेक महरनि बेलेक बेलेक जि जोम गाननानै गिदिंनाय बेरायनाय ओंखायनो मोजां मोनो आरो कार्बि कार्बिफोरनि गिरजायाबो बिराद समायना डिफुआव बेयावबो गिदिंनाय जादों बेरायनाय जादों माने एख्खेबारे नायबानो नायबाय थाथावथाव टाइल्सजों मार्बलजों बानायजोबनाय पिकचारफ्राबो माबाफ्राबो जिरायग्रा थाग्रा बिराद समायनाखा एक्के नाय गोमोथावनाखा आरो ना कार्बि आलंनि केथलिकफोरनि चार्सआ जि मोजां गोजौआव मार्बलजों बानायजोबनाय फाडार सिस्टार थाग्रा माबाग्रा बेफोरखौनो नायनानै बिराद गोजोनबाय गिदिंनायखौ गोसोआव थाबाय बेरायनायखौ मोजां मोनबाय जेनेबा जिउआव इदि जेनेबा गिदिंनाय जागोन ना जाया गिदिंजों आरो बेखिनिखौनो बिराद गोसोआव थाबाय आरो मोजां मोनबाय गिदिंनानै जाहाथे माब्लाबा आरो गिदिंबावनो सुबिदा मोनोब्ला गिदिंबावनोसै